अ बियो बाक्सा ड्रिसट्रिक्टनि सिमलायाव नांदोंना अ आङो बरपेटा र'डनिफ्राय बुंदों बिनि अ इनिफ्राय आङो माने सिमला बाजाराव ओ जायखिया मैगं थाइगं आरो माइ गय इफोरनि बेफार हैनो सानदों आरो माने अ बै बे नोंसिनि खाथि खालानि बाजाराव ओ माइ गय बिफोरनि दामा मा बायदि सोलिबाय दंमोनलै

ओमफ्राय अ बिनिफ्राय गयफोरनि सोमोन्दै मिनथिगौनामा ओरैनो कुइनटेलाव बेसेसो जायो

जायखिया नोंसोरलाय मैगं थाइगं मैगं थाइगंनि बाजाराथ' मोजाङैनो सोलियोना दे जागोन दे ओ जागोन दे जायखिया बाजाराथ' गिदिर ना

दे दे